हलो हैलो जी प्रॉपर्टी डीलर ही बात कर रहें सर मुझे मकान खरीदना है जयपुर में सर कितना चार्ज मतलब कितने बाइ कितने का प्लॉट है बनी हुई चाहिए जी बनी हुई चाहिए कितने बाइ कितने का है और उसमें सुविधाएं क्या हैं जी हाँ वो तो करवाना पड़ेगा मतलब तैयार है बना हुआ

जी फिर सर वो कौन से जगह पर है जयपुर में जी ठीक है तो फिर उसकी प्राइस कितनी होगी नब्बे लाख फिर बिजली का वो हमारे नाम करवा दोगे आप मीटर और वो सारा बोरिंग वगैरह का जी और फिलहाल तो हमारे नाम कितने दिन में करा देंगे आप बिल्डिंग की हाँ जी और कोई उसमें एक्स्ट्रा मिल सक क्या है फिर हमारे लिए या फिर कोई मंदिर वगैरह मतलब एक तो मिल जाए अलग से

जी और और पंखे वगैरह पहले से ही लगे हुए हैं जी और कुछ उसमें जी कब मिलोगे आप हमें कब दिखा सकते हैं मैं आ जाऊँ आपके पास आप दिखा दो उसको फिर हाँ वो तो है सर फिर कब मिलोगे आप फ्री कब हो जी तो मैं देखता हूँ और और जैसे कि उसमें बाहर काॅलोनी का सिस्टम कैसा है जैसे एक तो सारी काॅलोनी का गेट अलग हो या फिर आने जाने का रात में कोई प्रॉब्लम हुआ कुछ कॉलोनी